हा हलो हा मां पूजा पालर वारी थी ॻाल्हायां तव्हां केरु हा असांजे हिते थ्रेडिंग थींदी आहे फेशियल थींदो आहे ब्लीचिंग थींदी आहे सभु सभु थींदा आहिनि कमु हिते तव्हां खे पंहिंजे लाइ पंहिंजी धीअ लाइ कंहिंजे लाइ खपेव हा त तव्हां पंहिंजी छोकिरीअ खे मोकिलियोसि टाइम मां ॿुधाए छॾियां छो त मुंहिंजा घणा ई अपॉइंटमेंट थींदा आहिनि त मां तव्हां खे ॿीं या चईं बजे जो टाइम ॾिया थी तव्हां पंहिंजी धीअ खे मोकिले छॾियो चईं बजे ऐं पैसा ॿुधाए हा पैसा मां तव्हां खे ॿुधायां थी फेशियल जा घटि में घटि चारि सौ रुपिया लॻंदा आहिनि ऐं थ्रेडिंग जा पंजाहु पंजाहु रुपया वठंदी आहियां ऐं अगरि थ्रेडिंग सां गॾु फॉरहेड अपरलिप बि कराईंदा त सौ रुपया लॻंदव

हा त तव्हां मोकिले छॾिजो पंहिंजी बेबीअ खे चईं बजे अगरि तव्हां खे बि कराइणो आहे त तव्हां बि अची सघो था पंहिंजे पालर में ॾाढियूं सारियूं सुविधाऊं अथव जीअं त दुल्हनि तयारु थींदी आहे जीअं हींअर सावण जो महिनो हले थो टीजड़ी ईंदी त बुकिंगूं अलॻि ई असांजी वटि महंदियूं जी बुकिंगूं थी हलनि राखीअ लाइ माण्हू तयारु थियणु ईंदा हिते असांजे पालर में राखीअ ॾींहुं ताकी ॿियूं बि जेकियूं बि फैसीलिटियूं खपनि त तव्हां वटि अचे पालर में अची करे हिकु दफ़ो सॼो मुआईंदो करे वञो भले पालर मां छो त फेशियल ब्लीचिंग अॼुकल्ह त ॾाढा ई सारा कमु मेडिक्योर पेडिक्योर सभु अच्छा असां सभु कंदा आहियूं हेयर कटिंग कंदा आहियूं हेयर स्टाइलियूं ठाहींदा आहियूं नाखुननि ते अॼुकल्ह आट बि थी वई आहे नाखुननि ते आट ॿार कराईंदियूं न छोकिरियूं अॼुकल्ह जूं अञां हे नाखुन नेल आट चइबो आहे उन खे उहो थींदो अथव नेल आट थींदो अथव मेंहंदी फेशियल ब्लीचिंग थ्रेडिंग हेयर कटिंग अञा त अलाई छा छा निकितो आहे तव्हां हिकु दफ़ो तव्हां ख़ुदि बि अचो कॾहिं वरी ज़रूरत पएव त तव्हां खे असां सभु ॿुधाए छॾींदासीं मुंहिंजो काड मां तव्हां खे ॾेई छॾींदीमांव भले तव्हां बि करायो त पंहिंजे आसे पासे में कोई हुजे त उन खे बि ॿुधाइजो तव्हां जे मिटु माइटनि खे बि ॿुधाइजो छो त असां वटि रेट बिल्कुलु वाजिबी अथव असां भले तव्हां ॿिए हंधि ट्राए कजो ऐं असांजे हथ जी सफाई ॾिसिजो त केॾी आहे तव्हां जी धीअ हेॾी सुहिणी थींदी फेशियल करण खां पोइ माण्हू पुछंदा कि किथां कराए आई ए फेशियल पोइ तव्हां ख़ुदि चवंदा त मां पूजा पालर वारी खां रिज़नेबल रेट में कराए आई आहे फेशियल ऐं थ्रेडिंग त तव्हां अचो भले चईं बजे पंहिंजी छोकिरीअ सां गॾु त भले ॾिसो असांजे हथ जी सफाई केॾी आहे असांजे पालर जो ॾाढो नालो अथव किथे बि पुछंदो पूजा पालर वारी पूजा पालर वारी ही त कटिंग हिक नंबर जी अथव मुंहिंजी कटिंग जी त माण्हू ॾाढो अलाए किथां किथां खां ईंदा आहिनि वारनि जी कटिंग कराइण लाइ मां त तव्हां अचो तव्हां जी छोकिरी बि ॾिसे भले त उनखे बि ॿुधाइजोसि आड़े पाड़े वारनि खे बि ठीकु आहे हा हा भले भले ठीकु आहे ठीकु आहे चईं बजे मोकिलिजोसि है ना